आम जब फड़यके समय आयल मजरके समय आयल तकर बाद आमपर तऽ छोटका छोटका ननका ननका कीड़ा लागल रहय छै उ मच्छर मासी रहय छै ओइ कीड़ा बैसनेसँ मजर मजर खराब होइ छै तऽ मजर जे खराब होइ छै तऽ ओकरा करब की ओकरा दबाइ डालऽ पड़य छै धीरे धीरे कए कऽ उड़बयके लिअ तकर बाद उड़यलक तकर बाद उ कि देखलक फेर स्प्रे मारल जब भए गेल दखलक कीड़ा बैसबो कयलइ फेर दस दिनके बाद नहि बैसल फेर दस दिनके बाद बैसऽ लागल फेर ओकरा कहलक आब ई केना बचल करतइ मजर तऽ आब बच बचल केना करतइ तऽ उ बचल केना कए कऽ फेर ओकरा की कहय छियै दोसर गाछपर गेल नेबो आर जे गाछ रोपल छै ओइपर लागऽ लागल कीड़ा ओइपर कीड़ा लागऽ लागल तऽ आब ई केना मच्छर मरतइ माछी मरतइ तकर बाद ओकरा मारलक की कहय छियै स्प्रेवला मशीन लाबलक तब ओकरा स्प्रे कयलक तकर बाद जब उ खतम भए गेलय स्प्रेसँ तकर बाद उ की कहय छै दोसर कलम गेल दोसर कलम गेल जेना टूटिके कलम हइ छै ओ कलम गेल तऽ ओहो खराब भेल तऽ ओहोपर स्प्रेवला मशीन लाबलक ओकरो लगेलक ओकरो स्प्रे मारलक तकर बाद उ जे कयलक उ जे भए गेल तकर बाद आम लताम जे हइ छै लतामके कीड़ा लागय छै तऽ उ दू तुबि तुबिके गिरय छै कहलक ई केना गिरय छै ओकरा जब देखलक गिरल तकर बाद ओकरो मशीन लाबलक स्प्रेवला उहो स्प्रे कयलक तऽ धीरे धीरे उ सही हुअऽ लागल उ मजर तऽ मजर जब सही हुअऽ लागल तऽ देखलक फल फायदा नमहर करैत